हमको डांस के बारे में क्या पसंद है कि जो आज फ़िल्मी गाना पर डी जे के साथ और लड़कियाँ नाचती हैं ओ डांस मुझे नहीं पसंद है हमको पहले वाला डांस पसंद है जैसे बारात में अंग्रेज़ी बाजा बज रहा था तो उसमें हम लोग नाच सकते हैं उसमें डांस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है घर में ढोलकी बजाके अगर कोई भक्ति भाव करता है कोई अच्छा गाना गाता है तो ओ हम डांस कर सकते हैं आउर सोचिए कि डी जे बजाके आप साउंड बजाके हम डांस करें तो वो मुझे नहीं पसंद है मैं वही पसंद करती हूँ कि जैसे पहले सादा वाला बाजा आता है शादी विवाह में उस पर हम डांस कर सकते हैं अपने साथ दो चार औरतें बैठी हैं कोई गाना भजन हो रहा है तो उसमें हम डांस कर सकते हैं ओ अच्छा लगता है मुझको और आज के ज़माने में जो जैसे चलता है बहुत सारे लोग लड़कियाँ नाचती हैं तो ओ मुझे नहीं पसंद है हमको पसंद है अपने इश्टाइल में अपना अपने शरीर के देखते हुए कैसे हम डांस करें कि हमको सूट करे बस हम वैसा ही करते हैं हाँ बच्चों के पैदाइश में गाना भजन होता है शादी विवाह में होता है तो उसमें हम जाके डांस करते हैं चार लोग के रिश्तेदारी में जैसे अपने रिश्तेदारी में गए तो वहाँ पे इस चार लोग हैं गाना बजाना हो रहा है तो बोलते हैं डांस करो डांस करो तो हम डांस कर सकते हैं डांस करते करते हमको बहुत अच्छा लगता था और हम अपने शरीर से थोड़ा अब तो नहीं ही थोड़ा ही करते नहीं पहले हम बहुत ज्यादा डांस करते थे डांस करते में हमको करने में बहुत पसंद था बहुत अच्छा लगता था क्योंकि डांस करना मुझे बहुत पसंद था हाँ हिंद यही मतलब गाँव देहात में जैसे चलता है ऐसे डी जे साउंड पर हम नहीं कर सकते डी जे साँड पर नहीं कर सकते सब लोग साथ में मिल जुलके हम लोग गाना गाते थे डांस करते थे डांस के बारे में हम बहुत हमको मशहूर थे हमको बहुत लोग बुलाते थे कि हमारे घर में गाना है बजाना है वहाँ डांस करना है तो हम लोग दो चार दस लोग जाके औरतें वहाँ पे गाना गाते हैं डांस करते हैं जैसे घर में शादी विवाह का माहौल है वहाँ भी जाते हैं लड़का हुआ है किसी के घर वहाँ भी जाते हैं किसी के घर बधाऊ आता है किसी के घर कुछ भी होता है तो वहाँ पे गाना बजाना हम लोग को वही डांस पसंद है ये डांस नहीं पसंद है कि जो साउंड में चलता है तो हमको नहीं पसंद है हमको ढोलकी बजाके हम गाना गाते हैं तो उसमें हमको बहुत अच्छा लगता है नाचने में और नाचके नाच डांस करते करते हम गाना भी गाते हैं गाना के साथ डांस करते हैं और उसमें जब हम डांस करते करते हमको बहुत पसंद है बहुत अपना हम अपने उसी के सहारे से जैसे हम डांस करते हैं तो उसी वाला उसके चलते चलता फिरता हम गाना गाते हैं कि जैसे हम जौन गाना गाते हैं उसी को भी